नमस्ते तुसें सारें गी ते मेरा नां मिनाक्षी अऊं रेआसी डिसट्रिक दी रौह्ने आह्ली आं ते अज्ज जेह्की मेरी गल्ल बात होने आह्ली ऐ ओह् इस टापिक पर होने आह्ली ऐ कि साढ़े रेआसी डिस्ट्रिक च चलने आस्तै सारें शा जैदा केह् चलदा ऐ रेलवे चलदा ऐ एयरपोर्ट चलदा ऐ जां बस्सां रोड़ चलदा ऐ ते साढ़े रेआसी डिस्ट्रिक च जेह्का सारें ई जैदा रोड़ चलदा ऐ रोड़ जेह्का तां हर इक रेआसी डिस्ट्रिक दी हर इक तसील ई जोड़दा ऐ पर फ्ही बी इन्ना स्हेई रोड़ नेईं बने दा हाल्लें बाकी रेलवे ते एयरपोर्ट तां गल्ल गै निं ऐ रेआसी डिस्ट्रिक साढ़ा जेह्का ते इन्ना जैदा मतलब कि त्यार डिस्ट्रिक नेईं ऐ पर फ्ही बी रेआसी डिस्ट्रिक थोह्ड़ा बहुत जेह्का तां अजें कोशिश करा दा ऐ रोड़ शोड़ बनाने दी तां शायद डैवलप होई गै जाए पर फ्ही बी रेआसी डिस्ट्रिक इच बड़ियां सारियां जि'यां कमियां हैन ते साढ़े जेह्के रोड़ हैन ना ना ओह् इन्ने साफ निं हैन पर में इस वजह् कन्नै खुश आं कि रोड़ बने दे न अगर थोह्ड़ा बौह्ता कम्म करगन ना रोड़ें दा होर तां रोड़ साढ़े बिल्कुल साफ होई जाने बने दे रोड़ जेह्के हैन ना उनें गी ठीक करन ना साढ़ा जेह्का रेआसी डिस्ट्रिक ऐ ते उस्सी चार चन्न लग्गी सकदे रोड़ जेह्के ते इन्ने इम्पार्टैंट ऐ ना साढ़ी लाइफ बिच इसदी आखने दी गल्ल गै निं ऐ अगर रोड़ निं हैन साढ़े कोल तां अस स्कूल निं जाई सकने आं स्कूल निं जाई सकने ते अस पढ़ी निं सकने आं पढ़े निं तां साढ़ा अग्गें किश है ई निं नुआढ़े बाद रोड़ जेह्का सारें ई जैदा जेह्का जरुरी किस गल्ला ऐ कि हास्पिटल पुज्जने गितै हास्पिटल पुज्जने गितै रोड़ इस लेई जरूरी ऐ कि पैह्लें इक क्हानी सनान्नी आं तुसें गी में अ'ऊं जित्थै ग्रां च रौह्न्नी आं साढ़े ग्रां बिच पैह्लें रोड़ निं था हून तां फ्ही बी अजें बी साढ़े दूर दराज ई रोड़ ऐ पर फ्ही बी थोह्ड़ा बहुत जेह्का तां असें तौल होई जंदा ऐ गड्डियै कोल पजाई छोड़ने अस माह्नूं ई ते उसदे बाद ओह् सिद्दे हास्पिटल आई जंदे पैह्लें केह् होंदा हा साढ़े घर रोड़ निं था ते उत्थै कोई बंदा बमार होई जंदा हा अज्ज बंदा बमार होएआ ऐ ते बस हून असें चार बंदे किट्ठे करने न चार बंदे किट्ठे होए ते उस्सी खट्टा पाइयै जेह्का तां पजाना ऐ असें रेआसी अस्पताल फ्ही जेह्का तां बंदा जाइयै ठीक होना ते अद्धे किश बंदे असें दिक्खे दे ओह् खट्टा पर गै पैह्लें गै मरी जंदे न की कि ओह् पुज्जी गै निं सकदे हैन तौली होंदा निं ऐ गड्डी कोई होंदी निं रोड़ कोई होंदा निं ऐ ते उ'नें कि'यां पुज्जना ऐ हास्पिटल पुज्जने टाइम लगदा ऐ ते ओह् मरी जंदे रस्तै ते एह्दा मतलब एह् होएआ कि रोड़ जेह्का ना साढ़ी जिंदगी आस्तै बड़ा गै बड़ा जरुरी ऐ ते साढ़े जेह्के रोड़ दे साधन हैन ना बस्सां ते मैटाडोरां ते निक्कियां गड्डियां अपनियां गड्डियां किश लोक जेह्के तां अपनियां गड्डियां बी लैती दियां पर साढ़े जेह्के ग्राईं लोक न उं'दे कश अपनियां गड्डियां तां बड़ियां घट्ट होंदियां ते बचेआ आप्शन उं'दे कश बस्सें दा जां मैटाडोरें दा उ'ऐ कराया खर्चियै जेह्का तां बस्सां जां मैटाडोरां यूज करदे न ते जेह्कियां बस्सां हैन ना केईं बारी तां ऐसा की के बस्सां घट्ट न साढ़े ग्रां च साढ़े लोकें कश केईं बारी ते ऐसी हालत होंदी कि बस्सें दे अंदर तां खैर जेह्की छत्तें उप्पर बी बंदे बैठे दे होंदे ते उसदी वजह् कन्नै केईं सारे एक्सीडेंट होई जंदे ते केईं लोकें दियां मौतीं होई जन्दियां ते असें एह् करना चाहिदा कि जिन्ने अस बस्सा बिच औंदे न बंदे असें पता कि सारें जरुरी घर बी जाना होंदा ते होर अग्गें पिच्छें बी जाना होंदा ऐ पर साढ़ा एह् जेह्का कर्तव्य ऐ कि असें उन्ने जिन्ने बंदे उस बस्सै बिच औंदे न उन्ने गै बाह्लना चाहिदे उत्थुआं बद्ध नेईं बाह्लने की की के जेह्का एक्सीडेंट कशा बचाने असें इसदे बाद असें जेह्के चैलेंज फेस करना पवै दे किस वजह् कन्नै कि साढ़े जेह्के तां रोड़ें च नेईं टा ट्रैनां चलदियां न ते नेईं ओह् चलदे हैन टांगे चलदे हैन ते नेईं जेह्के तां रिक्शे चलदे न इत्थै रिक्शे दा कानसैप्ट एह् निं ओह् आटो चलदा ऐ इक तिन्न टैरी आटो ओह् बी खड्डे इन्ने जैदा न ते जेह्का बंदा नुआढ़े बिच बैठे दा होंदा ते ओह् उड़की उड़की जेह्का उ'न्नै किश खाद्धा दा होंदा ते ओह् बाह्र निकली जंदा ऐ साढ़ा जेह्का ना रोड़ जेह्का तां इन्ना जरुरी ऐ इस रोड़ै गितै ते हर इक जुवक गी कम्म करना चाहिदा हर इक युवक गी ऐसा स्टैप्प लैना चाहिदा कि रोड़ साढ़ा ढंगे तरीके कन्नै बनी जाए पैह्लें तां युवक गी जाइयै ऐ उत्थै जाना चाहिदा बड्डे बड्डे अफसरें अग्गें उं'दे अग्गें जाइयै दरखोआस्त करनी चाहिदी कि साढ़े रोड़ ढंगे तरीके कन्नै बनाओ की कि की कि अस रोड़ दे बगैर नेईं रेही सकदे असें स्कूल जाना होंदा तां असें ई रोड़ चाहिदे असें हास्पिटल जाना होंदा तां रोड़ चाहिदे कुसै दे घर जाना होंदा तां रोड़ चाहिदे ते रोड़ निं होग ते साढ़ा कक्ख निं होना ऐ ते इस्सै दे टापिक दे आखरी कन्नै में करनी आं धन्नवाद